एक बार हम लोग इस्कूल से पिकनिक के लिए गए तो हम टोटल बीस इस्टूडेंट थे जो कि पिकनिक के लिए जा रहे थे तो उन बीस इस्टूडेंट हम सब लोगों ने मिल कर सोचा कि हम पिकनिक के वहाँ पर कोई गेम खेलते हैं तो सब ने डिसाइड किया कि हम लोग कबड्डी का गेम खेलते हैं तो बीस बीस में से आधे आधे लोग बट गए सामने वाली की तरफ़ दस लोग थे और मेरी जो टीम थी उसमें दस लोग थे तो जो सामने वाली पार्टी थी उसमें से दस में से तो सात सिर्फ़ लड़के लड़के थे लड़कियाँ सिर्फ़ तीन थी और मेरी तरफ़ की मेरी तरफ़ की पार्टीसिपेट थे उसमें सबसे ज़्यादा लड़कियाँ थीं तो मुझे उस टाइम काफ़ी निराश निराशाजनक स्थिति बन चुकी थी बहुत मुश्किल स्थिति बन चुकी थी क्योंकि कबड्डी में जो लड़के हैं वह तो काफ़ी हद तक अच्छा खेलते हैं पर लड़कियाँ उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती हैं तो मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उनकी टीम जो थी वह रन पर रन बना रही थी उनके पॉइंट बढ़ रहे थे पर हमारे साइड की लड़कियाँ थीं वे हार हार ही रही थीं मतलब हमारी टीम धीरे धीरे कम हो रही थी तो उस समय मुझे काफ़ी मुश्किल हुई काफ़ी निराशा हुई कि शायद मैं हार जाऊँगी हमा हम लोग हार जाएँगे कबड्डी में तो उस समय फिर दस मिनट का ब्रेक मिला तो मैंने सोचा कि क्यों न मेरी टीम से बात की जाए फिर हम लोग एक जगह गए टीम से हम लोगों ने आपस में काफ़ी कन्वर्सेशन की काफ़ी बातें ची बातें की मैंने उनको समझाया कि देखो हमारे पास यह लास्ट मौका है अगर दिखाना है अपने आपको तो दिखा दो नहीं तो फिर हारना तो है ही क्योंकि कंडीसन ही ऐसी बन चुकी थी कि हम लोग लगभग हारने ही वाले थे तो मैंने अपनी जो टीम में लड़कियाँ थीं उनको समझाया कि अब अब बात यह आ गई है कि हमको मतलब लड़कियों को अपनी पहचान बनानी है बताना है कि लड़कियाँ लड़कों से कमज़ोर नहीं होती हैं तो मेरी बात सुनकर उन लड़कियों ने काफ़ी हद तक प्रयास किया और जब कबड्डी का मैच फिर से चालू हुआ तो मतलब फिर हमारी टीम की लड़कियाँ हारी नहीं उन्होंने अपना पूरा बल लगाया पूरे ज़ोरों शोर से उनने कबड्डी का मैच खेला और आखिरकार इतने कम समय में हमारे रन मतलब सिर्फ़ तीन हुए थे वे लोग आठ पर पहुँच च चुके थे मतलब हमारी साइड की लड़कियों ने सामने वाले लड़कों को इस तरीके से हराया हर बार वे लोग हारते गए हमारी टीम जीतती गई और आखिर में जीत हमारी हो गई तो ऐसे ऐसा एक गेम मैंने खेला था जिसमें मुझे काफ़ी इस्टार्डिंग में तो काफ़ी निराशा हुई मैंने कन्फर्म कर लिया था कि इस बार तो हम कबड्डी में हार जाएँगे पर जब लड़कियों को समझाया गया जब उनको बताया गया कि बात हमारी इज़्ज़त की है हमको लड़कों से जीतना है तब उन्होंने ठान लिया कि नहीं अब हमको दिखाना है कि लड़कियाँ कमज़ोर नहीं होती हैं तो उन्होंने इस चीज़ को ठान कर उस मैच को उस कबड्डी की खेल को जीता और जीत भी हासिल की